खेल मनुष्यके लेल बहुत जरूरी छै हर इंसानके मतलब हर इंसानके सप्ताहमे कम सँ कम चारि दिन तऽ खेलैके चाही ओहिसँ तन्दूरुस्ती होइ छै शारीरिक फायदा बहुत सारा होइ छै शारीरिक फायदा मतलब अहाँके बॉडी काम करत अहाँ डिप्रेशनमे नहि जायब आओर अहाँ हमेशा खुशमिजाज रहब बॉडी ब्लड सर्कुलेशन होत बहुत सारा फायदा छै बॉडी शरीर काम अच्छासँ करत एना कहल जाइ तऽ जे क्रिकेट नहि खेलै छै एक तरहसँ सुस्त इंसान छै ओकरा क्रिकेट होइ कोई भी गेम होइ ओकरा हप्ताहमे कम सँ कम चारि दिन गेम खेलैके चाही खेल नहि खेलतै तऽ उ सुस्त होतै उ हमेशा चिड़चिड़ा रहतै ओहिसँ तन्दूरुस्ती भी भेटै छै शरीर अच्छासँ काम करै छै दिमाग एकत्रित रहै छै आओरर बहुत सारा काममे मोन लगै छै मोटापा कम होइ छै खेललासँ हँ जरूरी नहि है की रोज खेलू लेकिन एक घंटा दिनके अहाँके निकालबै तऽ अहाँ पूरा फिट रहब पूरा मस्त रहब अच्छा रहब तैं दुआरे इंसानके मानव शरीरमे ई मतलब तन्दूरुस्त रहै लए बहुत जरूरी छै बहुत मायने रखै छै की अहाँ कुछ खेलै छै कि नहि खेलै छी कुछ अहाँके एहन करैके पड़त जैसे शरीरमे कुछ पसीना आबि जाइ कुछ खेल कूदसँ से जरूरी छै